हॅलो आह फ्लिपकार्ट ऑफीस पणजें न्ही आह हांव सर्वेश भोबे नेरूलच्यान उलयतां हांवें तुमचें कडेन एक शर्ट ऑर्डर केल्ली जो म्हाका आयज सकाळीं मेळ्ळो एक्चुली हांवें शर्ट तो ऑर्डर केल्ली तीन दीस पयलीं आनी जेन्ना हांव ऑनलायन बूक करपाक गेल्लो तेन्ना डिलीवरी टायम आठ दीस म्हूण दाखयताले पूण तरी पूण तुमचो शर्ट तीन दिसां भितर म्हाका मेळ्ळो तुमची सर सर्वीस एकदम बरी आसा आनी फुडें हांव अशीच तुमचें कडेन ऑर्डर कन्टिन्यू करतलो आनी सर्वीस म्हाका अशीच फास्ट मेळटली अशी इच्छा आसा आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार तुमचें जे डिलीवरी बॉयझ आसा तांचें कॉर्डीनेशन एन्ड कॉपरेशन इतलें बरें आसता की ते फोन करून कॉडीनेट करता आनी जे सांगिल्ले जाग्यार तेंच टायमार म्हजें विदइन म्हणजे पांच मिनटांनी पावता म्हणलें जाल्यार पांच मिनटांनी तेंच टायमार पावता आनी तुमचें जें पॅकींग आसता तेंय बी एकदम बरें आसा